हैलो नमस्ते जी ओवर डेट होई गेआ केह्ड़ी कदूं लेता तुसें समान असें जेह्की दा ओवर डेट आह्ला समान कोई रक्खे दा ई निं होंदा ऐ अपनी दकान उप्पर कल लेता तुसें कल ऐक्चुली में तुसें कुस टाइम दा लेता शामीं बेल्ले दा शामीं बेल्लै में दकान उप्पर आपूं थी निं ही ते होर कोई में रक्खे दा हा दकानै उप्पर ते ओह् देई गेआ होना में साइड उप्पर कड्ढियै रक्खे दा हा ओह् जेह्का ओवर डेट आह्ला समान था ना हां जी कोई निं कोई कोई निं कोई तुस ते साढ़े पराने ग्राह्क ओ तुं'दी कोई बी क्वाइरी होग ते तुस आई सकदे ओ एह् दकान तुं'दी अपनी ऐ ते तुस चेंज करी सकदे ओ जिस बेल्लै मर्जी ते नेईं तां तुस जी नेईं तां तुस समान कुसै कन्नै भेजी देओ ते में फिरियै जेह्का चेंज करियै तुं'दे घर भजाई दिन्नी आं आपूं जी ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ साढ़ी दकान खु'ल्ली दी सवेरे अट्ठ बज्जे खु'ल्लनी शामीं चार बजे तक तुस जिस बेल्लै मरजी आई सकदे ओ ठीक